मां हिकिड़ी सामाजिक कार्यकर्ता माण्हू आहियां आने पंहिंजे समाज में वधीक त र कुझु भी अहिड़ा कार्य कोन आहिनि त हुते मदद रुपु थियण लाइ तत्पर हूंदी आहियां आने हमेशा रहंदमि ऐं मुंहिंजो जेको लेखनि जो तरीक़ो आहे भई मूंखे लिखणु वणंदो आहे समाज जी ॻाल्हियूं खे खणी करे लिखणु वधीक वणंदो आहे मूंखे कोई पंहिंजी आखाणी या कंहिं कुझु ॿुधाई हुजे ऐं आखाणी लिखिणी उनखां वधीक मां समाज में जेके क़िसा ॾिसंदी आहियां उन जे मथां मूंखे लिखणु ॾाढो वणंदो आहे ऐं रही ॻाल्हि सलाह वठण जी त सलाह वठणु खां सुठो आहे की कुझु ॾिसी करे लिखु पोइ अनुभव करे पाण खे उहो लिखिजे छोकी सलाह सभिनि जी पंहिंजी रहंदी आहे पर पाण जेको पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसंदासीं आने उन जे मथां लिखंदासीं उहा ॾाढी कुदरती शइ थी वेंदी ऐं पहिरियों ॾाढो टाइम अॻु माना मां नईं नईं शादी कयलि हुअसि अॼु खां अठ साल अॻु मां हिकिड़ी बुक लिखणु चालू कई हुई जेकी मां पूरी न करे सघी आहियां मां गुजराती पढ़ियल आहियां गुजरात में रहंदी आहियां मूंखे सिंधी ॻाल्हाइणु ईंदो आहे खाली लिखणु ऐं पढ़णु न ईंदो आहे बदनसीबीअ सां त मां नूंहं असां गुजराती में हिते चवंदा आहिनि पुत्र वधू त मां पुत्र वधू जे मथां बुक लिखणु चालू कई माना मां जीअं शादी करे आयमि त मुंहिंजे मुंहिंजो थोरो जीवन जो अनुभव शुरुआति ऐं मुंहिंजे आसे पासे में जंहिं बि शादी करे नयूं ऐं झूनियूं नूंहंरियूं उन्हनि जूं माना ॾिसण खां पोइ जो अनुभव माना उहो सभु ॾिसी करे गॾे मिसे थोरो सुठो थोरो ख़राबु जेको बि मूंखे अनुभव ॾेखामियो ऐं मां समुझियमि उनजे मथां मां शुरुआति कई हुई हाली ऐं पोइ मुंहिंजी थोरी जीवन जी शैली आहे उहा थोरी व्यस्त थी वई शादी खां पोइ घर जे कमनि में पोइ मुंहिंजी ॿई ॿारनि जे कमनि में घोटनि जे कमनि में ऐं थोरो समाज खां जुड़ण खां पोइ हाणे सामाजिक कम में ऐं मुंहिंजी बुक अञा इएं ही पई आहे मां उनखे अदा न अॻियां न वधाए चुकी न सघी आहियां बाक़ी नंढी नंढी भई पाण जीअं चऊं था गाना आहिनि काव्य आहिनि इहे नंढा नंढा जेके वाक्य रचिना हूंदी आहे शइरु व शाइरी हूदियूं आहिनि पर उहे प्रेम कहाणी वारी शइरु व शाइरियूं न सिंधीअ में भॼननि जी शइरु व शाइरीअ मां कुझु अहिड़ो असांजो फंक्शन हूंदो आहे हितां जो कुझु कार्य हूंदो आहे आने भई स्पीच ॾियणी आहे ॿ अखर ॻाल्हाइणी आहिनि त मां कंहिं मां कॉपी न कंदी आहियां पंहिंजी मग़ज़ सां ई ठाहींदी आहियां अहिड़ो सभु मूंखे लिखणु ऐं पंहिंजो लिखी करे ॻाल्हाइणु वणंदो आहे ऐं इहो बाक़ाइदा थोरी श जीवन शैलीअ जो व्यस्तता जे करे मां इहो पंहिंजो सभु छ्ॾे छॾियो आहे पर हा मूंखे इएं थींदो आहे की वरी अगरि मूंखे समय मिले थो त मां इहो लेखनि कार्य पंहिंजो चालू कंदमि जय झूलेलाल